میڈیا اور تعلیمی نظام میں جہاں تک اس زبان کی مناسب نبائندگی کی بات ہے اس زبان یعنی اردو کی بات ہے میری سمجھ سے بہت سارے ایسے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا ہے جو اس زبان کو اپنے طور پر پرنٹ میڈیا ہوں یا جو ہے الیکٹرانک میڈیا ہو اس زبان الیکٹرانک میڈیا ہو وہ اردو زبان پر اپنے خبریں نشر کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو پرنٹ میڈیا وہ چھپاتے ہیں باضابطہ میں خود پڑھتا ہوں بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور بہت سارے ایسے ٹی وی چینلس ہیں جو اردو میں اپنے خبروں کو نشر کرتے ہیں پھیلاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور جہاں تک بات رہی تعلیمی نظام میں تو تعلیمی نظام میں اس کی مناسب نمائندگی کی مثال ہمارے بہار میں بھی مل سکتی ہے ہمارے بہار گورنمنٹ جو ہے اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے بہت سارے اسکولوں میں اور بہت ساری دوسری جگہوں میں اردو کے بہترین اور جاننے والے ٹیچرس اور اساتذہ کی بحالی کی ہے جس کا میں خود چھوٹا سا اور ادنا سا حصہ ہوں میں نے بھی جو اپنے اسکول میں بچوں کی مناسب نمائندگری کی اور الحمد للہ بچوں میں ایک اچھی تبدیلی اور چینجنگ آئی اسی لیے میرے خیال سے اور جہاں تک میری جانکاری ہے کہ اس زبان یعنی اردو کی مناسب نمائندگی موجود ہے اور اس میں بہتر بنانے کے لیے اور بہت سارے کام کر سکتے ہیں